जय झूलेलाल जीअं त अॼुकल्ह ॿारनि खे फास्ट फुड खाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे घर जी रेसिपियूं खाइण जी न कंदा आहिनि जीअं ॿाहिरि बर्गर पिज़ा अलॻि अलॻि तरिक़नि जा स्नैक्स खाईंदा आहिनि त हुन करे असां चवंदा आहियूं ॿारनि जे हैल्थ जो ध्यानु रखूं इन करे असांखे यूट्यूब चैनल ते संजीव कपूर जा वीडियोस शो ॾिसंदा आहियूं उनमें उहो असांखे नयूं नयूं रैसिपियूं सेखारींदो आहे तॾहिं असां उहे ॾिसी करे पंहिंजे घरनि जे वॾनि जो ॿारनि जो हैल्थ जो ध्यानु कयूं नयूं नयूं रैसिपियूं ठाहियूं जीअं असांजे ॿारनि खे वणे ॿाहिरां जो फास्ट फुड न खाईनि इन करे असां यूट्यूब चैनल ते संजीव कपूर जो शो ॾिसंदा आहियूं ऐं पंहिंजे घर जे सभिनी मैंबरनि जो ध्यानु रखूं इन करे असां नयूं नयूं रैसिपियूं सिखंदा आहियूं संजीव कपूर जो वीडियोस ऐं यूट्यूब